हेलो सर आप बालाजी रेस्टोरेंट से बोल रहे हो अच्छा ठीक है तो इसमें मेरे मुझे क्या नाम है चीज़ गार्लिक नॉन बटर रोटी छाछ दही ये सब इसमें ऐड करना है और डिलेवरी घर पे पहुँचानी है उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो रास्ता आपको उधर साइड मनीराम पार्क से लेफ्ट जाके सीधे आना है मैं आपको अपनी लोकेसन सेंड कर दूंगा और आप इधर डिलीवरी लेते आना और क्या नाम है उसमें कुछ मक्खन हो अच्छी अच्छी डिक्स हो जैसे कि बटर रोटी मक्खन कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरा भी उसमें ऐड कर लो